असेंगी बड़ी ज्यादा दिक्कत आंदी मतलब अगर अस अपना छड़ा बाग शाग बनाचै जां घर कोई मतलब फुल्ल शुल्ल लाचै जां किश सब्जियां शब्जियां असेंई सारे कोला ज्यादा दिक्कत पौंदी इक ते चुहे ते दुए सारे कोला ज्यादा बांदर होंदे न ओह् जियां अस तोरी शोरो दी बेल लाई ओड़दे ओह् बी नीं रौह्न दिंदे ओह् इक ते मच्छर होई गे कीड़े छीड़े ओह् ते भलेआं गै खाई ओड़दे ते ना सब्जी घर आस्तै रेही ना बाह्र भेजने आस्तै रेही ते दुए अस मतलब फुल्ल शुल्ल लान्ने के मतलब तितलियां मधुमक्खियां पर सारे कोला ज्यादा दिक्कत एहदी एह् ही होंदी के मतलब जेह्ड़े कीड़े छीड़े हैन ओह् पेई जंदे ते मच्छर ओह् बड़े ज्यादा होंदे घर होई जंदे घर उं'दी तादाद बधदी जंदी ते एह् जेह्ड़ियां ना दिक्कतां मतलब एह् आह्ली एह् आह्ली जेह्ड़ियां प्राब्लमां ते दिक्कतां ओह् असेंगी मतलब दिक्खने लभदी जेल्लै अस गार्डनिग छार्डनिंग दा कम्म करने आं